आं सांगा कोण आं हय हांव उमा उलयतां म्हालक्ष्मी बेकर्स आं तुम कितें ओकेजन किदें आमी सगळे टायप्सा करताय बट तुमी सांगा तुमच्या खातीर स्पेशल करताय आमी हय सगळो फ्लेवर मेळटा हय सगळो फ्लेवर मेळटा आं बड्डे तुमक्क तश

हय हय तुमकां कितले जाय तुमी सांगात आं केन्ना जाय तुमकां हय आमची मेनटेन बरें आसा डिलिवरी मेनटेनस हय तुमकां केन्ना जाय आं तुमीच तुमी चूज करा हांव तुमकां वॉट्सॅप पीक्स धाडटा कसले मेन डिजायन आं मागीर तुमी सिलेक्ट करा वन के जी स वन ठावजन ह्या म्हयन्या आमचें हाय अशें आमची बेकरी बीन हाय अशी आं उरतलो तुमी सांगा पयली मागीर पळोवया ते तुमी चूज करा तुमकां जाय तसलें हांव हय तशें बी जाता आमची आसा आं तुमी तुमची जाय तशी सांगा आमी आं होच नंबर आमचो

एग्जॅक्ट टायमार पावतली हय प्रोपर टायमार फ आं बरें